कमर दर्द के इलाज के लिए हम कुछ घरेलू उपाय करते हैं जैसे कि तेल मालिश या फिर अपने हाथों से कम की कमर पर कमर दबाना उनके ऐसे कमर के ऐसी जगह जगह को दबाना जहाँ से हमारे कमर दर्द कम हो सके अब दिन प्रतिदिन तो हम गोलियाँ दवाइयाँ नहीं खा सकते क्योंकि जितनी कोई दवाई हम खाएंगे उतना ही हमारे शरीर पर उसका असर होगा ये सभी जानते हैं कि गोली दवाई हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है हम डेली यूज़ में वो खाएं इस लिए अगर जब भी किसी को कमर दर्द होता है तो आप तेल मालिश करिए या फिर किसी छोटे बच्चों को ये कहें कि आपके कमर पर चले या फिर किसी बड़े को कहिए जिन के हाथों में भारीपन हो और वो आपकी कमर पर आपके जॉइंट पर ज्वाइंट जो ज्वाइंट होता है उस पर मसाज करें ताकि आपका कमर दर्द ग़ायब हो जाए और ज़्यादा दवाई गोली ना खा कर अगर आप घरेलू उपाय करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी जितनी ज़्यादा आप दवाइयाँ खाएंगे उतना वो आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा और सब से ज़्यादा अगर ज़्यादा कमर दर्द होता है तो आपके लिए सब से बेस्ट है कि आप योग करें अगर आप से उससे पूरा छुटकारा पाया जाता आप योग करें योग से ये होगा कि आपका जो कमर दर्द है वो पूरी तरह से दूर रहेगा आप से और आपको ज़्यादा घरेलू उपाय भी नहीं करने होंगे ना ज़्यादा तेल मालिश करनी होगी ना ज़्यादा दवाई गोली खानी होगी